में अपनी बहन हो या चाहे मेरी बेटी हो या मेरी दोस्त हो में सब को उच्च शिक्षा प्रदान करवाना चाहती हूँ क्योंकि लड़कियों को लड़कियों की जब सिक्छा की बात आती हे तो उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हे मुझे भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई और में पड़ाई नहीं कर पाई लेकिन अब मुझे आगे ओर भी कभी भी अगर जैसे मोक़ा मिलेगा तो में अपनी पढ़ाई ज़रूर कम्पीट करना चाहूँगी भले ही उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े इस लिए मैं अपनी बहन की भी पढ़ाई जो है छोटी वाली मेरी बहन है उसकी पढ़ाई भी मैं पूरी करवाना चाहती हूँ जब तक उसकी पढ़ाई कम्पीट नहीं होगी जब तक उस वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी तब तक में उसकी शादी भी नहीं करवाऊँगी उसकी पढ़ाई कम्पीट ही करवाऊँगी उच्च शिक्षा दिलवाऊँगी उसको विदेश में भेजूँगी कि विदेश में वो अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके जो कठिनाइयाँ मुझे हुई है वो चीज़ें में अपनी बहन को नहीं करने देना चाहूँगी क्योंकि लड़कियों को शिक्षा दिलाना मेरा अधिकार है ओर जो मेरे साथ हुआ में किसी और के साथ वो चीज़ें नहीं होने दूँगी